کچھ دن پہلے میں نے ایک پنکھا خریدا تھا جوکہ بہت ہی خوبصورت تھا اور بہت ہی قیمتی تھا وہ پنکھا بہت ہی اچھا چل رہا تھا اور کافی اسپیڈ بھی تھا اور ہوا بھی بہت تیز دے رہا تھا لیکن وہ چلتے چلتے اچانک بند ہو جاتا تھا پھر دوبارہ اس کو چالو کرتے تھے تو کچھ دیر چلتا تا پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر اس میں سے کھٹ کھٹ کی آواز آنے لگتی تھی اور اس کے بعد پھر وہ بند ہو جاتا تھا پھر میں نے مستری کو دکھایا تو انہوں نے ٹھیک کر کے دیا پھر بھی وہ پنکھا دس دن چلنے کے بعد پھر سے وہ پنکھا کا وہی حال ہو گیا جو پہلے تھا تو یہ پنکھے لینے میں مجھے کافی روپئے بھی خرچ ہوئے تھے اور چھ مہینے ہی چلے اس کے بعد وہ پنکھا خراب ہو گیا